जयपुर जिले के विकास एवं उसके मामले की बारे में बताते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसमें मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिस प्रकार अगर अपन देखा जाए कि अगर अपनी बरसात का मौसम होता है जिसमें कि बहुत वर्षा आती है तो उसमें जो हमारा जो जयपुर जे डी ए जिसका हमको बता रखा है कि जयपुर विकास परीक्षण ये इसका जो कार्य है वह सही से नहीं हो पाता है हमारे जो गलियों में और एवं जब हम सड़क पर जब अपन गाड़ी वाहन जो अपने चलते हैं वह पूरे सही से नहीं चल पाते एवं वो जो सारी जो अपनी सड़क होती इनमें पानी पानी भर जाता है उसी प्रकार जो अपने जिला जो परीक्षण है एवं जो अपने राजनीतिक जो अपने बता रखे हैं कि उनको इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि उनको ये बड़े जो मुद्दे हैं जिसको हमको पूरे साल भर में जो जिसमें को हमको देखना पड़ता है जो अपने आम जनता के लिए सही नहीं है उनके हिसाब से उनको कार्य करना चाहिए